हॅलो आशा तुका फोन करपाचो कारण कितें जाणा मुगो म्हाका बाबुच्या मुजी खातीर सारस्वत टिपिकल जेवण जाय आशिल्लें ऑर्डर करपाक तें नवतारा आसा पळय तुज्या घरा लागीं तें कशें कितें आसा गो कितले रॅटींग आसा ताका तांचें जेवण बरें लागता चड तिखट बी ना मुगो आनी रुचीक बी कशें कितें आसता आमच्या गोंयच्या पद्दतीन जाता तांचें जेवण आं फाय स्टार बी आसा ताका जाल्यार आमी विचार करपाक शकता त्या जेवणाचेर आनी रूच रूच बी सारकी आम आमच्या सारकी आसता कांय तिखट बी चड जाता तांचें आनी गोडशें बी कितें दितले ते तुका कितें खबर बी आसा